میرا نام ثنا ہے میں نے تعلیم میں گریجویشن کیا ہے میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج میں دلچسپی رکھتی ہوں اور بچوں کو پڑھانے میں بہت مزہ آتا ہے مجھے سب سے زیادہ سبجیکٹ سب سے پسندیدہ سبجیکٹ میرا میتھس اور سائنس ہے میرے کو میتھس اور اور سائنس میں بہت دلچسپی ہے میں ہمیشہ میتھس کو بہت خوشی سے پڑھاتی ہوں اور سائنس مجھے بہت پسند ہے جتنا ہو سکتا ہے بچوں کو اچھے سے اچھا پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ مجھے گھر میں پھول باغ جھاڑ لگانا باغوں کا باغیچہ بنانے کی بہت خواہش ہے مجھے جھاڑوں کے بیچ میں رہنا پھولوں کے بیچ میں رہنا بہت پسند ہے میں اپنی اپنی مصروفیت میں میں باورچی خانہ میں کوکنگ کوکنگ کے لئے میرے کو بہت پسند ہے میں اچھے اچھے ڈشیز کچھ نیا بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور اس کو ٹیسٹ کرانے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے گھر کی صفائی مجھے صفائی بہت پسند ہے میں اچھے سے اچھا صاف رکھنے کی کوشش کرتی ہوں مجھے گندگی سے بہت نفرت ہے میں بیچ میں مجھے پسند ہے کہ میں دنیا کے تاریخی مقامات پر جاؤں اور وہاں کی تاریخ کو معلوم کروں مجھے تاریخی مقامات پر گھومنے کی بہت خواہش ہے مجھے گھومنا پسند ہے اللہ حافظ